जय झूले राकेश एजंसीस मां तव्हांजो रेग्युलर कस्टमर आहियां मूंखे पे तव्हांजे हितां हिक गाॾी खपे मूंखे महाबलेश्वर वञिणो आहे ऐं मुंहिंजी फ़ैमली गॾु आहे मां हर टाइम तव्हांखां ई गाॾी वठंदो आहियां ऐं तव्हां घणो रेट वठंदव न न ही त वधीक आहे पर ठीकु आहे रेट में त असां करे वे रेट जेको तव्हां वठंदव हुन में त असां कॉप्रोमाइस करे वेंदासीं हेठि मथे करे वेंदासीं पर तव्हां ड्राइवर अहिड़ो सुठो मोकिलिजो की असांखे कोई तकलीफ़ न थिए ऐं गाॾी सुठी मोकिलिजो टायर बायर सुठा हुजनि ऐं गाॾी फ़ गाॾी हिकदमि ॾाढी सुठी हुजे असांखे काई तकलीफ़ रस्ते में न थियण खपे सो तंहिं करे तव्हां महिरबानी करे गाॾी सुठी मोकिलिजो थैंक्यू